ٹرالی بیگ بہت اچھا ہے یہ ٹرالی بیگ مجھے بہت اچھا لگا اور جیسا کلر مجھے چاہیے تھا ویسا ہی کلر یہ ہے مطلب کہ مجھے بلیک کلر چاہیے تھا میری فیملی کو بھی کافی اچھا لگا کافی پسند آیا مطلب اور اور بھی ہم یہ لینا چاہتے ہیں ٹرالی بیگ اور یہ بیگ اندر سے بھی کافی اچھا اور کافی بڑا ہے میری فرینڈ کو بھی بہت اچھا لگا مجھے یہ اور چاہیے بیگ ٹرالی بیگ اور کلر اب کے ریڈ اینڈ بلو چلے گا یہ کلر میری فیملی اور فرینڈس کو چاہیے اور مجھے بھی ایک اور بلیک کلر چاہیے بلیک تو ایسے چمک بلیک کلر اس میں کافی اچھا چمک رہا ہے کافی اچھا شائن کر رہا ہے زیادہ تر میرے گھر والوں کو بلیک کلر ہی اچھا لگا اس لیے مجھے ٹرالی بیگ ہی بہت ہی اچھا لگا یہ ٹرالی بیگ ہی کافی اچھا لگا ہے اور چاہیے ہمیں تین چار ہمیں اور آگے آپ سے لینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے چلو میں آتی ہوں دوکان پر آپ کی